ओ जेब्ला आङो गामिनि बे रायजोनि खामानि मावदोंमोन आरो ना अब्ला बे समाव मानि जोंनि बे जोंनि माखासे सुबुंफ्रा गोरोन्थि गावसिनि सानलायनायाव एसे गावजोंगाव दाङाबाजि जालायलांदों आरो दा बे समाव मानि आंबो दङ दंनाया दा मानि बेसोरखौ नुनानै आंनिफाय मोनसे सानखांनाय फैदों जि बिसोर सानैआ जुदि बेबादि नांलायलाय नांलायलाय खमलायलाय जाबाय थायोबाथ' मानि मोनसे सलुशोन मानि मोनसे फैनाय नङा आरो बिखौ आङो नुहुरदों दा बे बेलायावनो आङो गोसोखांनानै बिसोर सानैनि गेजेराव थांदों मानि बुजायनो सेस्था खालामदों बुजायदों अब्ला मानि बिसोर बुंदों आरो नोंहा गेजेराव फैनानै मा बेबादि जोंखौ बुंफैखो अब्ला आं बेसोरखौ बुंदों जुदि गामि दरसेनानो सानैजों बेबादि नांलाय खमलाय जायोब्ला अब्ला नोंसिनि उन्दैफ्रा नुयोब्ला नोंसिनि फंबाय बिनानाव बिदा फंबाय बाय बाहागिफोरनि खुरमा जाथिनि बिदा फंबायफ्रा नुयोब्ला माने सोलोंगोन निस्सय सोलोंखायो गथ'फ्राथ' आरो गथ'फोरनि आखला ओरैबादि बिसोरो नुनाय खोनानायजों बांसिन बिसोरो सोलोंनानै लायो दा जुदि नोंसि आखलखौ बेबादि नुयोब्ला नुबायब्ला अब्ला बै गथ'फोरखौ नोंसोर मा बुजायगोन मा होनान फोरोंगोन बे खोथाखौ जोङो साननाया मोजां दा बेनिखायनो जों गावबागाव बुजिनानै थानाया मोजां संसार मोनसेआव जों थानायबायदि समास मोनसे मानि जों संसार मोनसे गामि मोनसे मानि जोङो संसार मोनसे जों बेखौ साननो रोंनांगोन इयुनाव जाहाथे जोंनि गथ' गथाय जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा गासिबो मानि मोजां लामाजों थांनो सोलोंथों रोंलांथों जों बेखौ लुबैनांगोन जुदि नोंथांमोना बेयबादि देखायब्लाथ' स समाज मोनसेआव मा जौगानाय लाबोगोन मा फोरोंलांगोन नोंसोर बे आरो ना बुजि ओंखायनो गोसोफोरखौ मोजां रोखोमै ला सांग्रांथि लाखि साननाय हनायखौ जोङो फोजौनानै ला सोलोंथाय होनो नाजा गथ'फोरखौ जाहाथे इयुननि जोलैआ गोजोंनिफ्राय गोजोंसिन जालाङो